नमस्ते सर सर मिल जाएगी क्या

ओप्पो का चाहिए सर दस हज़ार तक के रेट में दे दीजए

नोखिया का सर हमको ओप्पो का चाहिए क्या रेट में मिलेगा लो लोन पर मिल जाएगा की कर्ज देंगी सर दस हज़ार का फोन दो तीन हज़ार में इस्टारटिंग में उतना में हो जाएगा फोन सर बढ़िया चलता है न ओप्पो का फोन सर बढ़िया चलता है न ठीक है सर सर फोन ही बेचते हैं कि और कोई समान रखते हैं इयरफोन सर लेना है तो उसमें पैसा कितना लगेगा इयरफोन सर लेंगे तो उसका पैसा कितना लगेगा ठीक है सर ठीक है ओके ले लेंगे बिल ठीक है नमस्ते सर